दानि दिननि गोदोनि दिननि जानाय लोंनाय गाननाय जोमनायनिखौ नायनानै बुंनो थाङोब्ला बुहुद सोलायनाय फैबाय गोदोनि दिनाव जोङो खुन्दुं लुनानै थावसि जिनि जि दायोमोन गावनो खुन्दुं मायदि होनानै दानानै गामसा दखना दानानै गानोमोन बाजारनि गानामोन नाथाय दानि दिनाव गासिबो बेफोरो सोलाय लांजोबबाय गोदोनि दिनाव हाग्रा बंग्रा बा लामा बारा मोजां गैयामोन गासिबो जानाय लोंनाय ना बेदर बेफोरखौबो एबेललेबेल जों जेखाइ खबाइ लानानै दसे गुरहैबानो मोनजायोमोन आरो दाउ अमा फिसिनानै न'आवनो जोङो फ्रेस फ्रेस बुसथुखौ मोनजायोमोन सोलायबाय अनेख सोलायबाय दानि दिनाव गोदोनि दिननि आबै आबौनि दिनखौ गोसो खांब्ला अनेख सोलायनाय नुनो मोनो गोदोनि दिनाव जौ बिदै रन्दै बादि गोथाव न'नि एंखुरजों संनानै लोङोमोन नाथाय दानि दिनाव बायनाय गासैबो रेडिमेट बुसथु गोजा टेंग' नो माबा बियार नो माबा माबि नुनो मोनसै बेसोरखौबो बायनानै लोंसै गोदोनि मानसिफ्रा जेबो बेमार आजार गैयामोन दानि मानसिफ्रासो बेमार आजार जायो जेसेनो बुहुमा दिनै सोलायलांदों एसेनो दिनै गाज्रिनिफ्राय गाज्रि जादों दिनै हनै बाजारफ्रावबो गासिबो सोलायनाय नुनो मोनबाय गाननाय जोमनायनिफ्राय लानानै गोदोनि मानसिफ्रा गामसा द'खना आर'नाय दानानै गानोमोन दाना गासिबो रेडिमेट गुबुन हारिनि गानग्रा गस्ला गामसानि अनगा दिनै सुरिदार फैदों दिनै गस्ला टप नो माबा नो गोदान गोदान फैदों बेखौनो बायनानै गानदों मानसि हारिया गोदो जों स्कुल हाबनायाव जों थाखोसे थाखोनै फरायनायाव दस फैसानि चक्लेट मोनजायोमोन जोङो दस फैसानि दसथा चक्लेट मोनजायोमोन दा बिसकुट पेकेट सेनि दामा बिस थाखा थ्रिस थाखा फनसास थाखा जाबाय गोदोनिफ्राय लानानै दिनैसिम सोलायनायखौ नायनो थाङोबा बुहुमा अनेख सोलायनायनि सायाव फैबाय सोलायनाय सोलायबोगासिनो दं सोलायबोगासिनो दं दिनै बोसोरा जोबदों दिनै बुहुमा सोलायबोदों सोलायबोगासिनो दंबो अनेख सोलायबोबाय जानाय लोंनायनि सायावबो सोलायबोबाय ना बेदर मैगं थायगंनिफ्राय लानानै गासैबो हासार होनाय बुसथुखौनो जों मोनजायो आरो बेमार आजाराबो जोंनाव बांसिनै नुनो मोननाय जाबाय बांसिन बेमार आजार जानानै दिनै प्रेसार जानानै लिभार गाज्रि जानानै लिभार देमेज जानानै जोङो थैनाय नुदों बुहुमा सोलायबोगासिनो दं सोलायबोगासिनो दं दिनैसिम सोलायबाय अनेख सोलायबाय गोदोनि आबै आबौमोनहा जेबो बेमार आजार जायामोन गासिबो न'आव मोननाय मैगं थायगंफोर जायो न'नि मावनाय बुसथुफोरखौनो मोनजायोमोन दिनै माने माइरंआवबो माइआवबो हासार होयो मैगंआवबो हासार होयो हासारनि बुसथु जायै जायै मानसिफ्रा गासिबो सोलायजोबनो हमबाय बेमार आजार जानो हमबाय गाननायनिफ्राय लानानै जानायनिफ्राय लानानै गासिबो सोलायनाय नुनो मोनदों दिनै दिनै रावबो माने बर'नि हारिमुखौनो बावलांनो हमदों बर'फ्रा गोदो मा गानोमोन मा जोमोमोन दिनै बर' दख'नाखौनो मानसिफ्रा बावबाय बावनो हमबाय गाननो गुबुन हारिनिखौसो बायनानै गानग्रा जाजोबबाय बुहुमा सोलायनायनिफ्राय सोलायबाय अनेख सोलायनानै फैदों गोदो साख्रिखौ गामि गामि थांनानै साख्रि नांगौ नामा आबौ आबै होनहैबाबो हमनानै लायनानै साख्रि मावहो फैबाबो दिनै मावामोन दिनै फिसा साख्रिखौनो दिनै बिए पास ग्रेजुयेट मानफ्रानो दिनै हाउस किपिं बा अनेख खामानियावो दिनै मोननो थान जादों अनेख एबेलेबेल फारायबाबो दिनै मोजां दिग्रि लाना फरायबाबो साख्रिखौनो मोननो नागेरला सोलाय नायनिफ्राय सोलायदों बुहुद सोलायबोबाय दिनै बे बुहुमाव सोलायबोगासिनो बो दङ आरो दिनै अनेख सोलानाय नुलांनो हमबाय दिनै जोंनि मेगनावनो जोङो दिनै